जर कोणूय ट्युरिस्ट गोंयांत येता जाल्यार आनी तो सावथांत सावथ गोवा भोंवपाक सोदता जाल्यार ताणें लागींच्या रिझॉर्टान वो गॅस्ट हावझान वो होमस्टेयांत रावंक शकता लक्जरी बीच रिझॉर्ट्स तर ताका जाय जाल्यार ताणें बाणावली कावेलोसीं माजोड्ड्या हांगा वचपाक जाता तशेंच होमस्टे जाका फॅमिली वांगडा आपलो टायम स्पँन्ड करपाक जाय जाल्यार ताणें कुरतरी लोटली असोळण्यां हांगा वचपाक जाता तशेंच बाजट गॅस्ट हावझीस गोंयांत आसात ते म्हणल्यार मडगांवय आसा कोलवा आनी पाळोळ्ळें आनी कम्युनिटी गेस्ट हावझीस आसात ते पिलग्रिम्स येता तांकां वो रिलीजियस विझीटर आसा तांकां तांणें फातर्पें जांबावली चांदर हांगा वचपाक जाता